हैलो सर आप अग्रवाल बुक डिपो से बोल रहे हो क्या मुझे बुक चाहिए सर मुझे आप मुझे चाहिए की सर मुझे दस की चाहिए कितनी प्राइस है साढ़े पाँच सो रूपए प्राइज है

ठीक है सर ठीक है सर हाँ चाहिए सर आर्डर करनी ठीक है फिर